गीत सुननाइ हमरा बड़ नीक लागैत अछि हम अकेलो रहैत अछि तऽ हम गीत सुनैत रहैत छी कतौ जाइत अछि तऽ गीत सुनैत तऽ हमरा अकेला रहि के गीत सुननाइ बड़ नीक लागैत अछि हमरा मैथिली गीत हिंदी गीत आओर भोजपुरी गीत भी नीक लागैत अछि हम ज़्यादातर भगवान के गीत सुननाइ हमरा बड़ नीक लागैत अछि हम भगवान के गीत बहुत सुनैत अछि आओर अकेला रही त भगवान के गीत ही सुनैत अछि आओर हिंदियो गीत सुनैत अछि मगर हमर सबसे प्रिय गीत हमर भगवान के गीत अछि हम भगवान के गीत सुनिके हमरा मन खुश भऽ जाइत अछि हम अकेला रहै छी तऽ हम भगवान के गीत सुननाइ बहुत जादा ही पसंद करै छी हमरा हमर प्रिय सिंगर अछि गायक अछि मैथिली ठाकुर अरजीत सिंह मैथिली ठाकुर के चारों दूल्हामे बड़का कमाल सखियाँ बड नीक अछि ओ सुनि के हमरा फील होइया की हम मिथिला के छी हमरा बहुत नीक लागैत अछि आओर मैथिली गीत सुनि कऽ एक हमरा अन्दर से फील आबैया की हम मिथिला के वासी छी हमरा मैथिली गाना सुननाइ बड़ नीक लागैत अछि अरजीत सिंह के हमरा सैड सौंग बड़ नीक लागैत अछि अरजीत सिंह अरजीत सिंह भऽ गेल बहुत नीक सिंगर अछि अरजीत सिंह भी नीक गाबैत अछि आओर भगवान के गीत बहुत नीक लागैत अछि भगवान के गीतमे शिव तांडव स्तुति हम बहुत ज़्यादा ही सुनैत अछि स्तुति सुननाइ हमरा बहुत नीक लागैत अछि स्तुति सुनि के फील होइया की हम पूरा भगवान के दुनिआमे अछि आओर स्तुति